हँ अहाँ कैब एजेन्सीसे बाजय छियै हमरा जेनाइ छै ओहिठुना अपन परिवारके लए कऽ देवस्थल तऽ वहाँपर कतेक किराया लेबय अहाँ आओर हमसभ सात आदमी छियै ओहिके लेल अपना कोनो पर्सनल गाड़ी चाही दिऔ आओर कते किराया लै छियै अभी एहिसँ पछिला बेर गेल रहिए तऽ बहुत कम रहय सुखपुर सुखपुरसँ जेनाइ छै हमरा देवस्थल सिंघेश्वर तऽ ओकर कतेक किराया लेल जाय नहि नहि बहुत किराया बता रहल छी पिछला बेर गेल रहि तऽ बहुत मतलब एहिसँ कमे लेलकय रऽ चलु ठीके छै हम अपन फैमिलीकऽ जे छै पूछिके विचार करय छियै सभसँ सभ जतय कि नहि जतय सब जेतै तबे नऽ सभ साथ सभ फैमिलीके साथ जाय मऽ अच्छो लगय छै अकेला जाके तऽ कोई फायदा छै नहि ठीके छै हम अहाँसँ अगाड़ी बात करय छी तब अहाँकऽ फाइनल हम बतायब